हलो हलो जय झूलेलाल हा हा भेण चओ ॿुधायो महाराजा हॉटल हा हा हा महिरबानी हा ॿुधायो तव्हां हा हा असां हा हा स्ट्रीट फूड तव्हांखे हिते पासे में ई राजू फुड आ हुनजो तव्हांखे वड़ा पाव तव्हांखे तमामु गर्म हिकदमि ठही मिलंदा हमेशा फ्रेश रहंदा आहिनि हुन वटि वड़ा पाव तमामु महाराष्ट्रा जो तमामु माना मशहूरु नाश्तो आहे वड़ा पाव जो उहो तव्हांखे हुन वटि बिल्कुलु मिलंदो असांजे हॉटल जे विच में ही अथव हिकदमि ऐं हुनजे हुनजे हुन हुन हा हा ॿुधायो हा उहो उहो ॿ ॿ दुकानु छॾे तव्हांखे मोती मोती बटर पापड़ी वारो अथव उहो तव्हांखे ठाहे ॾींदो खट हुनखे जेको चवंदो जीअं तव्हांखे तिखो ठाहे ॾिए या घटि तिखो ठाहे ॾिए जीअं तव्हांखे वणे हूंअं ठाहे ॾिंदुव तमामु हितांजी माना त हिकदमि सभिनी खे वणंदड़ हितांजी शइ अथव उहा बटर पापड़ी हा हा सफ़ाई वारो आहे बिल्कुलु सफ़ाई वारो आहे सभु हुन वटि ईंदा आहिनि ॿाहिरां जा माण्हू हुन वटि नालो हुनजो वधीक नालो आहे हुनजो सुठो ऐं अञा बि तव्हांखे कुझु मिठो खाइणो हुजे पुरन पुड़ी बि तव्हांखे मिलंदी हा हो बि तव्हांखे पुरन पुरियूं बि तव्हांखे उन वटां ई मिलंदी ठही मिलंदी ऐं हा अञा थोरो फिका बि तव्हांखे पोहा बि मिलंदा पोहा ठही मिलंदा हुतां बसरु पोहा बसरु पोहा बसरु तरियल पोहा उहे तव्हांखे ॾाढा वणंदा ऐं हितां जा हुननि जे ठहियल तमामु सुठा वणंदा हू हुनसां गॾु तव्हां वड़ो विझी करे वठी करे खाईंदा तव्हां तमामु सुठो वणंदो आहे असां पाण हुननिखां घुराईंदा आहियूं हा तव्हांखे काई शिकायत न ईंदी हुनजी हा हा ज़रूरु हा हा

न न इएं इएं इहे जेके मां तव्हांखे नाला ॿुधाया हिकदमि दुकानु जीअं मां चयो माना हुनजे हिसाबु सां ई तव्हांखे ठाहे ॾींदा तव्हांखे पंहिंजे हिसाबु सां ठाहे ॾींदा हा हा हा तव्हांखे थोरो पासे में वेही करे थोरो खाई सघंदासि तव्हांखे काई बि हुनमें माना शिकायत ईंदी त उहे तव्हांखे हिकदमि मना न कंदो घुरी करे छिकींदा तमामु ठाहे ॾींदो ठीकु आहे न जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल